असांजे हिते साउथ गुजरात यूनिवर्सिटीअ जी हिकु टूर्नामेंट ऑरगानाइज़ कई वई हुई एम टी वी कॉलेज जी तर्फ़ां उते असांखे रिले दौड़ में मां पाटिसिपेट कयो हुयो ऐं हुन में मुंहिंजो साउथ गुजरात यूनिअसिटी में मुंहिंजो फस्ट आयो हुयो असांजी जेकी गेम हुई हुन जी इन खां अलावा रनिंग में मां टू हंड्र्ड मीटर में बि गोल्ड मेडल खंयो हुयो साउथ गुजरात यूनिअसिटी जे लेवल जे लाइ ऐं हुन जे अलावा मूंखे जेको कोचिंग दी वई आहे उहा मुंहिंजा आहे एन आइ एस कॉच आहे हितां गुजरात जा मूं अ मोहन मुहिरा साहिब हुन जे अंडर में ई मां ट्रेनिंग वठी करे पाण खे हेतिरो सक्षम कयो हुयो या असांजी टीम हेतिरी सक्षम थी वई हुई जंहिंजे करे असां साउथ गुजरात यूनिवर्सिटीअ ते पाण खे पुरस्कारित कयो वियो हुयो ऐं हुन पुरस्कार खां अलावा बि असांखे ॿिया बि पुरस्कार समानित ॾेई करे असांखे सभिनी खे अॻियां कम्प्लीट कया विया हुआ